शीत कडी नुस्तें बांगड्याचें माळ रेचाद बांगडो तांबडी भाजी मुळ्या भाजी सुंगटां हुमण रोस आमलेट चण्याबाजी बिबीक दाळ दोदल शंकरपाळी सुंगटांची किस्मर गोडशें मणगडे चेरीसपाव शोवयो तिसऱ्यो उस बटाटा भाजी शाकोती सुंगटां थाली पोपलेट थाली मागीर मुड्डोश्यो थाली मागीर विस्वणा थाली सुकी सुंगटाची कडी खाऱ्याची कडी मुळ्या भाजी गाजराची भाजी सोलकडी चण्या रोस खतखतें